دلی میں نقل و حمل کے حالات بہت ہی خراب ہیں یا کہہ سکتے ہیں بہت ہی مہنگے ہو گئے ہیں جس طرح سے یہاں کی بسیں جو ہیں وہ پہلے سے تو بہتر ہیں لیکن ان کی ٹائم وغیرہ ضروری نہیں وہ ٹائم وغیرہ تھوڑی سی مشکل ہے جیسے سرکاری جو بسیں چلتی ہیں وہ کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہاں پر اور اگر ہم ٹرین وغیرہ کی بات کریں تو ٹرین وغیرہ میں وہ ٹرین وغیرہ میں کافی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں جیسے رزوویشن میں کافی اگر ہم پہلے سے کروائیں تو ہمیں مہنگا بہت مہنگا پڑتا ہے وہ بہت بہت ہی ہی وہ میں ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ریزرویشن میں نہ ہوں ایٹ اے ٹائم اگر ٹکٹ کروانی ہی پڑے ہمیں تو ارجنٹ میں تو وہ ہمیں بہت ویٹنگ میں ملتی ہے ہمیں سیٹ کی پریشانی رہتی ہے اس میں کوئی سہولیت نہیں ہوتی اس کی اسی طرح اگر ہم اولا وغیرہ وہ گاڑی بک کروانے میں ہمیں بہت اس میں بھی کافی مہنگا ہوتے ہیں اس کی بھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کبھی آئے کبھی نہیں ہی آئے یا پھر کبھی چارج زیادہ بتائیں یہ ٹریول کو لے کر بہت ہی مہنگائی اور بہت ہی وہ بڑھ گئی ہے پٹرول کا خرچہ بڑھ گیا ہے اس لیے گاڑی کی کرایہ وغیرہ بھی سب جگہ بڑھ گیا ہے پریشانیاں ہیں اس کو لے کر دلی میں